हमरासभकेँ अगर कम माछ मारबाक अछि तऽ हमसभ वंशी लए कऽ जाइत छियै पहिने वंशीसँ माछ बझाबैत छियै तकर बाद बेसी मारैके होइत छै तऽ तखन जाल लए गेलहुँ तऽ जाल लए कऽ गेलहुँ तखन जालसँ मारलहुँ आ सावधानी जे छै तऽ जाहि ठाम बेसी माछ रहैत छै मारैके होइत छै तऽ वंशी लए कऽ जे जाइत छियै तऽ स्थिरसँ शोरगुल नहि केलहुँ स्थिरसँ वंशी खसेलहुँ तखन हमसभ माछ मारलहुँ जालसँ मारैत छियै तऽ जतय बहुत माछ रहैत छै जाल खसेलहुँ स्थिर स्थिरसँ जाल घिचलक तऽ बेसी माछ आयल आ जँ कनिओ टा जाल इम्हर उम्हर होइत छै तऽ माछो जाल दऽ कऽ कात दऽ कऽ निकलि जाइत छै ताहि सावधानीसँ मारलक चारू आदमी चारू बगलसँ पकड़ि कऽ तखन माछ मारैत छै तऽ बढ़िआँ माछ होइत छै बहुत माछ भए जाइत छै जे